आमच्या गोंयान खुबशे सण साजरे जाता जशे की गणेश चतुर्थी दिवाळी दसरो मागीर प्रत्येक देवळाच्यो जात्रो अशे सण आमी मनयतात हांव डोंगरी गांवांतले सदस्य आसल्या कारणान आमच्या डोंगरी गांवांन इत्रूज हो सण मोट्या प्रमाणान मनयतात हो इंत्रूज सण म्हणल्यार शिगमो आमच्या गांवां पासून ह्या शिगम्याक स्टार्ट जाता हो शिगमो आमच्या गांवान आमी पांच दीस मनयतात पयल्या दिसा फट्या सुवारी म्हणून आसता जी सगळें जाण्टे लोक फटें पांगरून एक देवळाक एक रावंड मारतात दुसरे दिसा आमच्या देवळान सत्री फुलयतात आनी ती सत्री घेवन तीसरे दिसा सगळें आमचें देवळांतलें महाजन महाजन घरोघरान वचून त्या सत्रेची पूजा करून घेतात आनी मोट्या भक्ती भावान सगळें सगळें घरांतले लोक ह्या सुवारेची पूजा करतात आनी तीसऱ्या दिसा आमच्या ह्या डोंगरे गांवान ख्रिश्चनांचो सण जाता तो म्हणल्यार फेस्त ह्या फेस्ताच्या दिसा आमचो सायबीण मायची एक आरास घेवन सगळे लोक ह्या एक रावंड मारता आनी त्या सणाक सगळे आमी हिंदू आनी ख्रिश्चन एकठांय जावन हो सण मनयतात चवथ्या दिसा आमच्या ह्या सणाचो मोठो मेळ आसता ह्या ह्या मेळा दिसा सगळे लोक धोल ताशे घुडयो घेवन रस्त्यार नाचतात मोट्या मोट्यान पदां म्हणटात आनी शेवटचो दीस म्हणल्यार रंगपंचमी आसता त्या दिसा सगळे एकामेकांक रंग लावन परत ते घुडयो ताशे घेवन एक रावंड मारून परत देवळान वतात आनी देवळान वतगीर सगळे सवाशीण बायलांक तो जो देवळाचो पुरोहीत आसा तो कौल दिता आनी हो कौल दिवन ह्या सणाची सांगता जाता